دیکھیے مجھے زیادہ کیمروں سے تصویر لینے کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنی زیادہ کبھی تصویر لیتا ہوں جو آج کل کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں دوستوں کے ساتھ جگہ جگہ جاتے ہیں جہاں اچھی جگہ دیکھتے ہیں وہیں پر کیمروں سے تصویر لینا شروع کر دیتے ہیں تو میرا کوئی ایسا شوق نہیں ہے نہ ہی میں زیادہ تر دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوں اور نہ ہی میں زیادہ تر ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ مجھے تصویروں کا زیادہ شوق ہے نہیں تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے جیسے فوٹو کسی کو بھیجنا رہتا ہے تو میں تصویر کیمروں سے جو تصویر لیتا ہوں وہ صرف اپنے چہرہ کی لیتا ہوں پوری باڈی کی نہیں لیتا کبھی کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ ہوگیا تو کبھی موڈ ہوا تو لے لی فوٹو پوری ورنہ صرف ضرورت کے مطابق ہی میں چہرے کی فوٹو لے پاتا ہوں باقی تصویر نے ہی نہ تو زیادہ کھینچتا ہوں اور نہ ہی زیادہ تصویر کھینچنے کا مجھے شوق ہے اور میں جو ہے بس جیسے پین کارڈ بنوایا تھا میں نے لائسنس بنوایا تھا اور ابھی آدھار کارڈ بنوایا تھا تو ان سب چیزوں میں میرے فوٹو کی تصویر کی ضرورت پڑی تو میں نے چہرے چہرے کی تصویر کیمرے سے لی اور اس کی ضرورت کے حساب سے میں نے اپنی تصویر کھنچوائی ہے اور ضرورت کے حساب سے ہی میں اپنی کیمروں کے سامنے تصویر لیتا ہوں بس اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کا مجھے شوق نہیں ہے نہ زیادہ دکھاوے کا مجھے شوق ہے نہ ہی ریل بنانے کا نہ فیمس ہونے کا انسٹا کے لیے کسی لڑکی کو دکھانے کا اس طرح کی تصویر لینے کا مجھے کوئی بھی شوق نہیں ہے